अँ सरदी होइ छै तऽ हौए बाकसके पत्ता लै छिए तुलसीके पत्ता आनै छिए मरीच दै छिए ओकरा उबालै छिए खूबके उबालिके तब पिए छिए ओकरा पिएके बादमे तब फ्रेश भै जाइ छिए तब ओतेक बेमारी नहि रहै छै हटि जाइ छै जब जब होइ छै तब तब वएह पिए छिए फ्रेश रहै छिए सभगोरा बालो बच्चा सभकेँ पिआबै छिए तऽ जकरा सरदी भेल तकरा बनै देलहुँ तऽ सभगोरा पिलहुँ जेना चाइ पिए छै ओहिना पिए छिए सभगोरा तब फ्रेश होइ छै सभ आदमी वएहसब ने के करबै